हमारे राज्य में मनाए जाने वाले प्रमुख धर्म त्यौहार त्योहारों का नाम है मकर संक्रांति होली दुर्गा पूजा दीपावली छठ पूजा पहला मकर संक्रांति में हम लोग सुबह सुबह फ्रेश होके नहा धो के फिर हम लोग चुरा दही तिल का लाई फिर चुरा का लाई और बहुत सारे लाई हर ढंग का लाई खाते हैं उसके बाद पतंग उड़ाते हैं पतंग के साथ हम लोग गेम खेलते हैं पतंग को सरवाइव करना रहता है आकाश में जो सबसे ज़्यादा सरवाइव करके पूरा दिन रख लेता है पतंग को वही जीतता है और दूसरे के पतंग को काटता होता है सरवाइव करने के लिए ये गेम पूरा दिन हम लोग खेलते हैं फिर शाम में ये गेम बंद हो जाता है पूरा दिन मतलब हंसी खेल का आनंद का त्यौहार होता है जो हारता है उसको दुख होता है जिसका पतंग कटता है उसको दुख होता है और जो जितता है ओ आनंद मिलता खुशी मिलता है पूरा दिन ऐसे गुजर जाता है हम लोग का फिर रात में हम लोग खाना खाते हैं फ्रेश मतलब अच्छा से खाना खाते हैं जो सुबह सुबह तो तिल लाइ खाते रहते हैं इसलिए अच्छा खाना नहीं हुआ तो फिर शाम में हेल्दी खाना खाके हम लोग सो जाते हैं और से दूसरा हुआ होली होली हमारे रंगों का त्योहार से मनाया जाता है इस दिन हम लोग दूसरे आदमी को बुरा किये हो कभी जिंदगी में उसको भुला के दूसरे आदमी को रंग लगाते हैं इससे खुशी जो जो बुरा हुआ उसको हटाते हैं और खुशी मनाते हैं बुरा को भुलाते हैं और लोग खुशी मनाते हैं इसमें इस दिन हम लोग नए नए पकवान बनाते हैं जैसे हो गया पूड़ी कचौरी पनीर का सब्जी छोला भटूरा ऐसे ही बहुत सारे पकवान होते हैं सबको खाते हैं और फिर हम लोग होली खेलने जाते हैं रंग से होली खेलते हैं मतलब पानी के साथ रंग मिला के होली खेलते हैं और फिर हम लोग शाम को अबीर के साथ होली खेलते हैं ये सब होली हम लोग हर आदमी के घर पे ज़्यादा के मनाते हैं जैसे हमारे यहाँ जितने भी पड़ोसी होते हैं उनके साथ पहले जाते हैं उनके घर पे फिर उनके घर पे फिर उनके घर पे ऐसे करके सारे घर पे जाते हैं सारे आदमी के घर के जाने के बाद और सबके यहाँ खाना खाने के बाद हम लोग लौटते हैं और खेल होली खेलने के बाद फिर ऐसे ही दिन पूरा गुजर जाता है होली में फिर हम लोग शाम में अबीर के साथ भी होली खेलते है वैसे हर घर के में दोनों के साथ खेल लेते हैं वैसे शाम में हम लोग के यहाँ अबीर के साथ होली खेला जाता है तो अबीर के साथ भी ऐसे ही शाम गुजर जाता है रात तक गुजर जाता है ऐसे होली खेलते खेलते हर आदमी के घर जाते फिर हम लोग रात को अपने घर आते हैं पेट में खाना बचा रहा था तो खाना हेल्दी खाना अपने घर का बना हुआ खाते हैं नहीं तो फिर सो जाते हैं पेट भरा रहता है तो फिर चौथा होता है मतलब तीसरा होता है हम लोग के यहाँ दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा में हम लोग पूरे मतलब दुर्गा पूजा को दुष्ट रावण को मतलब दुष्ट राक्षस को दुर्गा जी मारी थी इसी कारण मनाया था मतलब अच्छाई को परिवेश किया जाता है दुर्गा जी अच्छाई दुनिया में मतलब धर्म को बचाया जाता है इसमें दुर्गा पूजा में धर्म स्थापित किया जाता है मतलब दुर्गा पूजा हम लोग